السلام علیکم میں نے کل زومیٹو کے ذریعہ کھانا اوڈر کیا تھا لیکن وہ وقت پر نہ پہنچنے کی وجہ سے مجھے وہ آرڈر کینسل کرنا پڑا اوڈر نمبر ہے چار آٹھ دو چار پانچ سات نو اور میں نے آن لائن پیمینٹ دو ہزار پانچ سو روپئے کیا تھاَ زومیٹو کے پولیسی کے مطابق مجھے چوبیس گھنٹوں میں ریفنڈ آ جانا چاہیے تھا لیکن اب تک مجھے میرا ریفن نہیں ملا چالیس گھنٹے ریفنڈ کے لئے بہت ہے برائے مہربانی مجھے اگلے چوبیس گھنٹے میں آپ ریفنڈ دے دیجئے ورنہ آپ کے مینیجر کو کمپلین کرنا پڑے گا